यारहां नवंबर ॿ हज़ार सोरहां ॿारहां दिसेंबर ॿ हज़ार सतरहां तेरहां सप्टेंबर उणिवीह सौ अरड़हां सतरहां नवंबर उणिवीह सौ उणिवीह हिकु जुलाए उणिवीह सौ वीह